हलो जय झूलेलाल हीअ मूं वटि कनिका जे नाले सां ई आयो आहे

हा आहे न असांजी सोनारे जी अच्छा त असांजे हा आहिनि घणेई तरह जूं मुंडियूं आहिन तव्हांखे डायमंड में खपे या प्योर सोने में हा हा घणेई आहिनि असां वटि वैराइटियूं घणेई आहिनि दुकान ते असांजे शोकेस में सजियल आहिनि मतिलब डायमंड जो अलॻि आहे ऐं सोन जो सोन में अलॻि आहिनि ऐं ॿियनि जेके मोतिन में थींदी आहे ॻारा अछा पीला मोती हुननि में बियूं आहिनि हा हा नगनि में हाणे त पंजनवें ताईं कुझु व आहे नाइनटी फ़ाइव ताईं हा हा हाणे हुनमें थोरो मिक्स हूंदो आहे पूरो चौवीह कैरेट त न हूंदो हुनमें थोरो मिक्स हूंदो आहे नाइटी फ़ाइव में थोरो वधीक हूंदो त हुनमें प्योर तव्हांखे मिलंदी ऐं डायमंड जी जेकी ठहंदी त उनमें प्योर में त डायमंड जी मुंडी ठहंदी कोन्हनि न उन में थोरो मिलाइणो तॾहिं हो डायमंड हुननि में हा हा उहा बि आहिनि हो बि आहिनि प्योर में बि आहिनि हा हा हा असांखे पूरो सेटिफ़िकेट सां ई मिलंदो आहे असांजे बिल्कुलु तव्हांखे बिल्कुलु पक्को मिलंदो पूरो काॻर ठई करे पूरो सेटिफ़िकेट उनमें तव्हांखे कोई असांजे इनमें कोन्हे बईमानी तव्हां अगरि जॾहिं तव्हांखे न खपंदी वापिसि तव्हां ॾियणु ईंदा त बि तव्हांखे सुठो ई रेट में वापिसि मिलंदो असांजे मतिलब व वापिसि में बि जॾहिं तव्हां न वणंदी न सम्झि में ईंदी कॾहिं तव्हांखे वापिसि करिणी हुजे त उहो बि असां वटि आहे उहो बि तव्हांजी रिटर्न थी वेंदी

हा त हाणे वरी जेको रेट हूंदो हुनते तव्हांखे मिलंदी नाइनटी फ़ाइव में अगरि वधीक व वधंदो सोन त वधारे तांईं मिलंदो हाणे हू सभु रिंग में सॼा नाला लिखियल आहिनि छोकि कंहिंमें कहिड़ी हुनमें कला आहे उनमें डिजाइन कंहिंमें त हू सभु तव्हांखे तव्हां हिते दुकान ते अचो त तव्हांखे सॼा रेट हुनमें लिखियल तव्हांखे असांजा स्टाफ़ बीठल आहिनि त हू तव्हांखे ॿुधाईंदा ऐं तव्हांखे जीअं छहें ग्राम ते खपे त तव्हांखे घट में घटि सठि पंजहठि ताईं मिली वेंदव तव्हांखे सुठी हा हा हा तव्हांखे पूरो सेटिफ़िकेट असांजो पूरो प पक्को तव्हांखे मिलंदो हा पेंडिल में बि आहिनि चैनियूं आहिनि सभु असां वटि चूड़ियूं हूअ जेका ब्रिसलेट थींदी आहिनि पूरा सेट गले जा सभु वैराइटियूं आहिनि असांखे चङी वॾी दुकान आहे ॿ टे दुकानियूं आहिनि असांजी लखनऊ में त महानगर में इंद्रा नगर में सभु महानगर आहे इंद्रा नगर आहे हा त असां अमीनाबाद में अचो अमीनाबाद में आहे हा हा इअ जेकी झंडेवालो पार्क आहे हुनजे साम्हू जेकी आहिनि दुकानियूं उनमें असांजी हिकिड़ी दुकान आहे हुते ई आभूषण हा सभु सभु तव्हांखे जेको तव्हां चवंदा तव्हांखे सभु मिलंदियूं नंढी मुंडियूं नंढी चैनियूं जेंट्स मुंडियूं वॾी मुंडियूं थियूं लेडीस मुंडियूं नगण वारियूं डायमंड वारियूं प्लेन वारियूं सभु तव्हांखे हिक खां हिक डिजाइन तव्हांखे मिलंदियूं सभु सभु सभु सेटिफ़िकेट माप जीअं तव्हां ॾींदा तव्हांखे ओड़े हिसाब सां ठाई तव्हां डिजाइन ॿुधाईंदा तव्हांखे डिजाइन ठहियल बि मिलंदा थोरे ॾींहनि में तव्हांखे ठाहे बि ॾींदा असांजा कारीगर हुते ई आहिनि वेठल असांजो कम ठहण जो बि आहे सॼो मतिलब आहे उते कारखानो उते सभु ठहंदियूं आहिनि मुंडियूं सभु मेकिंग बि थींदी रहंदी आहे तव्हांखे जीअं चवंदा

हा मां तव्हांखे चयुमि न असांजा आहिनि कारखानो उते तव्हां जेकी बि डिजाइन ॾींदा त तव्हांखे थोरो टाइम लॻंदो हफ़्तो ॾह ॾींहं ऐं तव्हांखे अर्जेंट में खपे जेकि ठहियल आहिनि उनमें तव्हां चूज़ कयो वॾी दुका न न सोन त घटि हाणे जेको तव्हां जंहिं रेट सां तव्हां ऑडर ॾींदा उने हिसाब सां तव्हांजी बो तव्हां जेको बुक कंदा ओहिड़े हिसाब सां तव्हांजो रेट ठई तव्हांखे मिलंदो काॻर ऐं हा न सोन घटि त हाणे थोरो घणो घटि हेठि मथे थींदो आहे वधीक हाणे घटि नथो थिए वधे ई पियो हाणे त थिए ई नथो थोरो घटि थींदो आहे ॿिए ॾींह ते वरी थो वधी वञे

हा उनमें त वरी तव्हांखे घटि में मिलंदी न एटीन कैरेट में त तव्हांखे घटि में मिलंदी हा हूअ त मां हा न न एटीन कैरेट में बि सोलिड सुठी ठवनि थियूं मुंडियूं ऐं हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो बजट आहे केरु प्योर में थो ठहाराए केरु थोरो मिलाए करे ठहाराए थो केरु एटीन कैरेट में थो ठहाराए ऐं जंहिंखे जीअं जंहिंजो बजट हूंदो जेको जीअं हूंदो असां वटि सभु आहिनि ऐवेलेबिल एटीन कैरेट में बि मिलंदव तव्हांखे ॿावीह कैरेट में बि मिलंदव ऐं चौवीह कैरेट में त थोरो घणो अं मुंडी त ठहंदी त हूअ बिल्कुलु प्योर त नथी ठए थोरो घणो त मिलाइणो तॾहिं मुंडी ठहंदी हा हा हू त तव्हांखे जेको माप हूंदी ठहियल तव्हांखे हूअ ई रेट हूअ ई मिलंदो ईंअ थोरी असां थोरो चांदी या हू मिलायूं त तव्हांखे रेट घटि मिलंदी रेट तव्हांखे हूअ ई मिलंदो जेको मतिलब आहे हा हा हा हा हा हूअ ई मिलंदो तव्हांखे हा

हा हा ठीकु आहे तव्हां भले मां तव्हांखे एड्रेस मोकलियां थी तव्हांखे जंहिं टाइम अचिणो हुजे तव्हां भले अचो असांजी दुकान ॾह लॻे खुलंदी आहे ऐं शाम जो अठे ताईं हूंदी आहे तव्हां जंहिं टाइम बि अचनि चाहियो तव्हां अचो भले अच्छा हा हा हा तव्हां अचो असांजे शो रूम में अचो तव्हांखे जीअं तव्हांखे सुठो लॻे भले तव्हां हूअ ई ऑडर ॾिजो ठहियल बि मिली वेंदा तव्हांखे रेडीमेड बि मिली वेंदव हा हा हा हा हा न न तव्हांखे असांखे बिल्कुलु शइ बिल्कुलु तव्हांखे पर्फ़ेक्ट मिलंदी कोई असांजे में ईअं बेईमानी वारो कम आहे ई कोन्ह बिल्कुलु तव्हांखे पको सेर्टिफ़िकेट बिल्कुलु सुठो ॾींदासीं जेको असां शइ ॾींदासीं भले तव्हां ॿाहिरि बि ॾिसंदव हूअ अघि में तव्हांखे मतिलब रेट में कोई तव्हांजी हेठि मथे न थींदो बिल्कुलु जेकी शइ असां ॾींदासीं त हूअ ई रेट में असां तव्हांखे ॾींदासीं कोई बेईमानी वारो असांजो कमु कोन्हे असांजी दुकान बिल्कुलु अॼ खां कोन्हे सालनि खां आहे असांजी बिल्कुलु केतिरी असांजी बिल्कुलु ऑडरनि ते हलंदो रहंदो आहे कमु ऑडर शादी में असांजा ऑडर एतिरा बुक थी वेंदा आहिनि त टाइम ई न मिलंदो आहे की कंहिंखे असां वरी एक्स्ट्रा ॾई सघूं पहिरियों ई ऑडर बुक थी वेंदा आहिनि हा हा हा हा तव्हां जहिड़े हिसाब सां ऑडर ॾींदा तव्हांखे ओहिड़े हिसाब सां तव्हांखे स्टाफ़ ॿुधाए छॾंदो घणा ॾींहं लॻंदा तव्हां वरी ॾई वञिजो त तव्हांखे ठई करे सुठी मिलंदी न न जीअं हाणे तव्हां डिजाइन जेकी असांजे हिक खां हिक आहिनि डिजाइन बिल्कुलु असांजी हो निकतल अॼ जी कोन्हनि असांजी ॾाढियूं सुठियूं डिजाइनर वारी अंगूठियूं आहिनि जेकी तव्हां ॾींदा त कोई फ़रकु न ईंदो तव्हां भले ऑडर ॾई ठाराईंदा या तां रेडीमेड तव्हांखे दाम सेम मिलंदो जेको मतिलब माप हूंदी तव्हांखे ओहिड़े ई हुनमें मिलंदी वेट में जेको वेट हूंदो हा हा असांजो कोई फ़रकु हा हा जीअं तव्हांखे हूंदो तव्हांखे असांजे में हेठि मथे आहे कोन्ह तव्हांखे बिल्कुलु पर्फ़ेक्ट रेट तां भले चार दुकाननि तां पुछी ॾिसजो असांजे ई दुकान ते तव्हांखे रेट सुठो मिलंदो तव्हांखे असांजी बिल्कुलु ऑडर ते हलंदियूं आहिनि मुंडियूं चाहे कहिड़ा सेट आहिनि चूड़ियूं आहिनि सभु ऑडर ते ई हलंदियूं आहिनि मतिलब शइ बिल्कुलु असांजी ख़ातिरी वारी आहे बिल्कुलु कोई बेईमानी कोन्हे ऐं सभु सॉलिड सुठी डिजाइनियूं तव्हांखे कोई मतिलब हू कोन्हे की तव्हांखे वठी वेंदा तव्हा ॿिए ॾींह ते चओ इहा कीअं तव्हां शइ ॾिनी आहे हूअ आहे ई कोन्ह तव्हां वरी ॿियो दफ़ो बि ईंदा ऐं असांजी दुकानु बिल्कुलु पर्फ़ेक्ट आहे कोई अहिड़ी शइ कोन्हे की असां ॾियूं त ॿिए दफ़े असांखे केरु अचे ई न असां वटि हा हा हा हा ठीकु ठीकु थैंक्यू महिरबानी तव्हांजी वेलकम हा जय झूलेलाल